गामियारि ओनसोलाव जायगानि आबादारिफोरखौ सुंथानो थाखाय गोबां फालांगियारिफोर फसंथानफोरखौ आं बुंनो सानोजे गामियारि ओनसोलाव जेरै माइनि आबाद आरो गम माइनि आबाद लोगोसे दैज्लां बोथोराव माइनि आबाद आरो मेसें बोथोराव बेसर थिसि गोबां गोबां बेसादफोरनि फालांगियारि खालामनो हायो जेरै बेसर एबा थिसिनिफ्राय जोङो थाव संनाय थाव बेफोरखौ जों दिहुन्नानै फालांगियारि हिसाबै जों फान्नाय सोलाय सोल' खालामनाे हायो जेरै माइ आबादनिफ्राय जोङो बायदिसिना हासार एबा हासार बायदिसिना बाहायनानै जोङो गोबां फसंथानाव दिहुन्नानै जोङो फालांगियारि हिसाबै जों फानहरनो हायो लोगोसे जों गामि ओनसोलाव अमा दाउ फिसिनाय मोसौ बोरमा फिसिनाय बिनिफ्रायबो जोङो फालांगियारि हिसाबै फानहरनो हायो जेरै अमानिफ्राय अमा फिसा बोरमानिफ्राय बोरमा फिसा मोसौनिफ्राय जोङो गायखेर आरो गायखेर गायखेरनिफ्राय जों गोबां गोबां बेसादफोर जों दिहुननो हायो जेरै खिर माखन पनिर बेफोरखौ जोङो गामियारि ओनसोलाव दिहुन्नानै एबा गामियारि ओनसोलाव जों फालांगियारि हिसाबै खालामनानै जोङो बेफोरखौ फालांगियारि हिसाबै जोङो फानहरनो हायो बा फाथायहरनो हायो लोगोसे आरो जोङो फोथारफोराव एबा न' खाथिनि जोङो लान्दां जायगाफोराव ओरैनो खालि जायगा दोनालासे जोङो बेफोराव जोङो बायदि सिना फिथाइ सामथाय मैगं थाइगं गायनानै जोङो फानहरनो हायो आरो इन्दि एम्फौ एबा इन्दि एम्फौनिफ्राय जोङो इन्दि खुन्दुं मोनो बे इन्दि एम्फौखौ जोङो फिसिनो थाखाय जों न' सेराव ओरैनो खालि एबा लांदां जायगा दोना लासेनो जोङो इन्दि एम्फौ एबा इन्दि बिफां फोनानै जोङो बिलाइनिफ्राय जोङो इन्दि एम्फौ फिसिनो हायो इन्दि एम्फौनिफ्राय जोङो फिथोब मोनो फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं महराव बानायनानै जोङो फालांगियारि हिसाबै फानहरनो हायो थिग बेबायदियैनो जोङो गामि ओनसोलाव गोबां रोखोमै फालांगियारि जेरै दैज्लां बोथोराव फिथाइ सामथाय थाइजौ खान्थाल लिसु बेफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां फालांगियारि हिसाबै फानहरनो हायो